हाँ इंश्टाग्राम और फेसबुक जैसी काफ़ी सोसल मीडिया प्लेटफॉरम हैं जिन पर हम अपना अकाउंट बनाकर उनका इस्तेमाल करते हैं इनसे हमें उपयोग काफ़ी फ़ायदेमंद हैं क्योंकि हम किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब देखना हो तो हम उनपे प्लेटफॉर्म पे उनकी फोटो डलवा कर देख लेते हैं अगर कोई भी काम हमे बीडिओ वगैरह सेयर करनी हो तो हम इधर से उधर भेज सकते हैं और इनके नकारात्मक पॉइंट भी हैं जैसे बच्चे इनका आजकल नकारात्मक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल की जनरेसन कुछ लोग इनपर बाते करने में व्यस्त रहते हैं फालतू की बाते करते हैं रील्स देखते हैं उनसे अपना समय बा बर्बाद करते हैं काफ़ी नकारात्मक पसंद नापसंद भी हैं मेरी और पसंद ये है कि हम इनसे अपना सोसल मीडिया का कहीं की भी न्यूज या किसी भी व्यक्ति को खोज सकते है